जेह्ड़ियां पंज डेटां जाद न ओह् में तुसेंई सनानियां आं कि मिगी केह्ड़ी केह्ड़ी जाद ऐ पंज डेटां ओह् इक ऐ पंज दिसम्बर दो ज्हार ञारां ते इक अट्ठ नवम्बर दो ज्हार तेरां ते इक त्रेई दिसंबर दो ज्हार इक ते इक ऐ पंज्जी नवम्बर दो ज्हार चौदां ते इक ऐ दस दिसंबर दो ज्हार पंदरां में तुसेंई एह् पंज डेटां सनाई ओड़ियां ते एह् पंज डेटां मिकी जेह्कियां जेह्कियां जाद हियां एह् में तुसेंई सनाइयां न